ہاں میں نے کرکٹ بھی کھیلا ہے اور والیوال بھی کھیلا ہے والیوال مجھے زیادہ پسند رہا ہے میں نے کھیلا ہے اور جذباتی طور پہ یہ ہے کہ اس میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہارتے ہارتے ایک پوائنٹ سے کبھی کچھ کبھی ہلکی سی اس میں رہنے سے آدمی ہار جاتا ہے تو میں ایک مرتبہ فائنل میں پہنچتے پہنچتے بس عین ٹائم پہ آخری وقت میں میں رہ گیا تھا پیچھے جس کی وجہ سے میں فائنل نہیں کھیل سکتا اس کا مجھے ملال رہا ہے